आं आंनि फिसाज्लाखौ ग्रोबल' फरायजानो लुबैयो माने खोब बुरजाबो नङा खमबो नङा जाखिनि फरायब्लाथाय सासे मोजां सुबुं जानो हायो बेखिनिखौल' आङो फरायजानो लुबैयो मानो होनोब्ला बांद्राय फरायनानै बांद्राय गिदिर गोलाव जालांब्लाबो गोबां गथ'फोरा गुबुन हादराव साख्रि मावहैयो जायनि जाहोनाव इयुन समाव जोङो जोंनि बोरायनाय बुरिनाय समाव गथ'फोरखौ जोङो खाथियाव मोननो लुबैब्लाबो मोननो हाया गथ'फोराबो गोबां फरायनानै गुबुन हादरफोराव साख्रि मावहैब्ला एबा गोजान जायगायाव साख्रि मावहैब्ला एबा गावनि जा जा खामानि बे खामानिनि थाखाय न' गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैनो लागा जायो अब्ला बिमा बिफा एबा गावनि जा डिपेनदेन्ट दङो बेफोरखौ सामलायनो गोसो दंब्लाबो समाव हास्लाबा जाहैयो ओंखायनो आङो आंनि फिसाज्लाखौ जाखिनि फरायब्लाथाय सासे मोजां सुबुं जानानै जायगायावनो थानानै जायगाखौनो जायगानि मानसिफोरनिनो मोजां खामानि मावनो हायो गावनि मोजां खामानि मावनानै लानो हायो समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो लोगोसे गावनि बिमा बिफाखौ नायसंनो हायो बेखिनिखौल' आङो फरायजानो लुबैयो अदेबानि मास्टार डिग्रिसिम फरायनानै जायगायावनो सेथेल जानानै गावनि जायगाखौनो नायफिननाय एबा सारभिस होनाय आरो बिमा बिफाखौ नायसननो हानाय जायो बेखिनिखौनो आं लुबैयो